खोथियाखौ माबा मासआव आसार मासआव फोयो आरो आसार मासआव खोथियाखौ फोनानै खोथिया जौबाथाय माबायाव हावनाव गायो हावनाव गायनानै माबानानै खोथिया जौबाथाय हावन मासआव गायो आरो ओमफ्राय हावन मासआव गायखांनानै ग्रोब उनाव आरो माबानानै माइया मोनबाथाय माबायाव काथिग मासआव माइया मोनहैयो काथिग मासआव माइया मोनहैबाथाय माइया हाबाय आघनहालागै हाहैयो सोरबा बायदिया सोरबार' काथियावनो हाखाङो सोरबा आरो आघनहालागि हाखां हाहैयो आरो ओमफ्राय बैसागो आरो जोंफोरो बेफोरबायदिनो लोंनाय जानाय फु फालन खालामनाय मोसानाय मुसुरनाय सोरबा बायदिया माइरं मागिनो फैयो सोरबाबायदिया मोसानो फैयो मोसानो फैनानै मोसानानै ग्रोब उनाव माइरंखौ जों हरनांगो सोरबा आरो फैसा हरो सोरबा आरो माइरंखौनो हरो सोरबाबायदिया फैसाखोनो गोसोथोया सोरबाबायदिया आरो माइरंखौनो गोसोथोआ जों आरो नायनानै हरोर' माइरंफोरखो फैसाफोरखौबो सोरबा बायदिया हरो बिस थाखा सोरबाबायदिया हरो एकस' गाहाम हरो पनसास थाखा गाहाम हरो फुहु फालन माबा खालामनानै बैसागो बोथोराव मोसौखौ सुंखायो दमाहियाव मोसौखौ सुंखायनानै दमाहियाव मोसौ सुंखायबाय बेनिफ्राय गुस्थिया माबा मोसौखौ दमाहियाव सुंखायो बेनिफ्राय आरो अखानायै आरो एक थारिगखालि आरो खुंखा जायो जुमाइ उखुन्दै घरे घरे थांनानै लोंहैयो जाहभाजा जानो फाय होनना लिंलाङो खुंखा होयो जुमाइजों सोरबाबायदिया आरो खुंखा एवाबाबो भाजा फुरा गैयाबाबो ओरैनो जौगोजा लोङो सेरेब गोजा लोङो बेबायदिनो गामि गिदिं गिदिं लोंनानै मानसिफ्रा फेदोंबाथाय थिग मोसायो दावदै मागि मागि फैनोसै आरो सेंग्रालाय सिख्लालाय बुरि बुंसा सोरबा दावदै मागिनो फैयो सोरबा आरो जौ जौ मागिनो फैयो बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनानै जौ बिना लोंलाङो आरो ओमफ्राय सोरबार' दावदै मागिनो फैयो दावदै थानायफोरा हरो दावदै गैयाबा फैसा हरो फैसाखौनो मानिलायनो नागिरलाया बैसागो बोथोराव बैसागोखौबा सानबैसो फालियो माबा हात दिनाव माबायोखोमा हात दिनाव जोबोखोमा बैसागोआ बायो खोमा बेबायदिनो मोसानायफोरा मोसा मोसा थांनानै हात दिनाव बायबाथाय ग्रोब मोसानो थांनायफोरा ग्रोब न'आव फैबाय न'आव आरो फैनानै आरो गामि गामि मोसानानै बायबाबो गामि गामि मोसानानै माइरं मागिनो माबायोर' माइरं लाङो सोरबा बायदिया फैसा हरो सोरबा बायदिया माइरं हरो सोरबा बायदिया जुमाइ उखुन्दै होयो भाजा फुरा होयो